एह् अस केह् आक्खना एह् अस डोगरे आं ऐं ते सारे लोग जेह्के ऐं ओह् होइये जम्मू आह्ले होइये पंजाब आह्ले होइये मद्रासी होइये ऐं ते ओह् अपनी अपनी भाशा बोलदे सारे साढ़ी सारें कोला ठीक ऐ भाशा ऐं ते ते ओह् ओह् अस अस बड़े सादे आदमी ऐं ऐं साढ़ी भाय़ा ऐ ना जेह्की सारें कन्नै मिलदी जुलदी ऐ ऐं पंजाब होइया हरियाना होइया मरोड़ होइया रामबन होइया जम्मू होइया ऐं तुआहीं होइया रियासी होई ऐं अस सभनीं कोला साढ़ी भाशा जेह्की ठीक ऐ ऐं ते अस अस लोक नेह हे मेंहियां रक्खी दियां हियां गवांऽ रक्खी दियां हियां अस दुद्ध दुद्ध घरै दा खंदे हे ते दुद्ध घरै दा खंदे हे अस ऐं सब किश ते हून अज्जकल सेह्त बी निं ऐ बच्चें दी अस अपने घरै दा दुद्ध खंदे जेल्लै सेह्त बी ऐ इस बेल्लै तोड़ी अस तला नै आं अज्जै दे बच्चे जेह्के ऐं ओह् नेईं इन्नी ओह् करी सकदे हैन की इन्नी अस करने आं बच्चे अज्जै दे बच्चे गी होश गै निं ऐ किश ऐं ते होर एह् जेह्की इत्थें दी ऐ ना अस किश निं करी सकदे अज्जै दे बच्चे अज्जै दे बच्चै बड़े ओह् न ऐं बड़े कमजोर न ते भी अस लौह्के हे तुआहीं जंदे हे उत्त केह् आक्खदे हे डनसर जंदे हे ते दर्शन करने गी जंदे हे ऐं उत्थें देवते होंदे न ऐं इत्थें नाग नाग होंदा ओह्दे दर्शन करदे न भी उत्थें बौहंदे खड़ौंदे अपने शैल ऐं ते अस केह् करी सकने आं ऐं बच्चे अज्जकल किसै ओड़े निं हैन नेईं किश किसै ओड़े निं हैन बच्चे बड़ी कमज़ोरी ऐ अज्जकल बच्चें ई ऐंही जम्मू जम्मू दी जम्मू आह्लें दी ते पंजाबी आह्लें दी भाशा साढ़ी मिलदी जुलदी ऐ ऐं पंजाबियें नै मिलदी ऐ साढ़ी भाशा ते जेह्की डोगरी ऐ अस डोगरे आं डोगरी आं अस डोगरी आं ते छड़उत्त जन्ने आं अस डानसर जन्ने आं उट्ठी माता वैष्णो जन्ने आं उठी ते ढक्की चढ़दे चढ़दे चढ़दे चढ़दे ऐं पौड़ी पौड़ी बौह्ना आं पौड़ी पौड़ी बौह्ना आं कदें हट्टियें बौह्ना आं पौड़ियें बौह्ना आं कदें हट्टियें बौह्ना आं कदें ऐं इस्सै चाल्ली अस चलदे चलदे कदें शिड़का चलना कदें उत्त पौड़ियें चलना कदें शिड़का चलना आं कदें पौड़ियें चलना आं ऐं कदें जंदे जंदे अस पुज्जी जन्ने माता वैष्णो उत्थें आरती बोलदे उत्थें बौह्ने शैल जै कारे बोलदे माता वैष्णो दे आं ते भी उत्थां औना जेल्लै आरती होंदी भी असेंगी ओह्दे दर्शन होंदे माता दे दर्शन होंदे माता दर्शन दिंदी भी उत्थां अस आई जन्ने भी आह्नियै बाहर कंजकां पूजदे